ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دِن پہلے نہ میں نے امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اُس کو آڈر کر دیا کیوںکہ اُس کی قیمت بہت اچھی تھی اور وہ موبائل فون تقریباً پندرہ ہزار روپیے کا تھا اِس موبائل فون کے لیے میں فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں پہلا تو یہ ہے کہ یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا دوسرا اِس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچرز کلک کرتا ہے تیسرا ہے کہ اِس کا اسپیکر بہت اچھا ہے چوتھا اِس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے پانچواں یہ ہے کہ اِس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپس انسٹال کر سکتی ہوں اور لاسٹ کہ یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دِن بعد ہی اِس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اِس موبائل فون سے بہت زیادہ خوش ہوں